ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ पानी जैस मछलियाँ कैसे मरती हैं कैसे मरती हैं मल्ब जैसे कि पानी गंदा है और गंदगी हो गई है तो वो मछलियां वैसे मरती हैं तो मैं बताती हूँ कैसे मरती हैं जैसे कि हमारे यहाँ से गंदा पानी नाली है या जैसे कि नदी या तालाब ये कुछ हैं घरों का पानी जाता है फक्ट्रियों का पानी जाता है तो उससे गंदगी गंदगी तो होती है और वो जो गंदा पानी है तालाब में जाता है किसी नदी में जाता ही जाता है तो वो उससे मछलियां जो है वो मरने का मरने की सम्भावना रहती है उससे उनको सांस या मतलब वो लेने में दे दिक्कत आती ही आती है तो वो इसलिए मर जाती हैं जैसे कि ये तालाब में पानी गंदा है या गंदगी डाल दो या गंदा हो गया है ये इससे मछलियां मरना स्टार्ट होती तो हम उनको कैसे साफ़ रखा जा सकता है कि उसको साफ रखो उसमें गंदा पानी ना जाए कचड़ा ना जाए ऐसे ऐसे करके रख सकते हैं उनको मतलब कि हवा या कुछ भी है तो इससे हम मतलब मछलियों को स्वास्थ्य रख सकते हैं कैसे तो पानी गंदा नही होना चहिए इसीलिए जैसे जब हम घरों में रखते हैं तो साफ पानी बिलकुल रखते हैं जिससे कि हमारी मछलियां सांस ले सकें साफ रह सकें उनको दाना पानी डालो साफ सुथरा रखो नहीं तो वो मर जाएगी वो मर जाती हैं तो जैसे फक्ट्रियाँ हैं या बहुत से बड़े बड़े हैं गंदा बहुत गंदे बहुत ज़्यादा गंदा ये कुछ लोग कचड़ा फेंक देते हैं कुछ लोग कुछ फेंक देते हैं तो वो लोग ध्यान नहीं रखते तो वो लोगों को ध्यान रहना चहिए कि हमें इसको गंदा नहीं रखना है इसमें मछलियां हैं वरना वो मर सकती हैं तो जो वो मर जाएगी तो फिर फिर फिर हमें क्या कोई वो नहीं कोई मतलब नहीं मछलियों का मतलब जैसे हम हैं जैसे हमें साफ सुथरा चाहिए तो उनको भी साफ़ सुथरा चाहिए तो इसीलिए कि उसमें कुछ भी गंदगी या कुछ ना डालें फिर ध ध्यान रखे उनको मछलियों को भी चहिए मछलियां भी साफ़ सुथरी होती हैं उनको ज़रा सा भी गंदा अगर मिल गया ज़रा सा तो उनको भी सांस लेने में सब सबकी नस में दिक्कत आती ही आती है और जैसा हम लोग अभी यहाँ अपने यहाँ मछलियाँ पालते हैं और उसमें ध्यान नहीं दिया ज़रा सा भी कुछ भी हुआ तो अगर हमने गंदगी डाल दिया गंदा कर दिया है तो मछलियां मर जाएँगी और उनको जितना ही हम साफ सुथरा रखेंगे या है जितना ध्यान रखेंगे कि जैसे कहीं कहीं देखो कि वो लोग पालते हैं बहुत बड़ा बड़ा तो कुएं खोदते हैं तालाब बनाते हैं पानी डालते हैं उसको साफ सफाई करते हैं इसलिए करते हैं साफ़ सफाई कि हमारी मछलियां स्वस्थ रहें अच्छी रहें उनको प्रदूषण ये उस सब सब सब कुछ मिलने इनको इस चीज़ की दिक्कत ना हो तो इसीलिए वो लोग कितनी अधिक कुछ लोग जाल या कुछ लगा देते हैं जब कुछ गंदा या कुछ चला जाता है इसमें तो वो हम लोग निकालते हैं जब हमारा खुद का खुद हम पालते होते हैं तो उनको हम खुद निकलते है सफाई करते हैं उनको देखते हैं कि क्या पानी कैसा है कैसा नहीं तो कुछ लोग तो पानी निकाल भी देते हैं कि साफ कर भी देते हैं तो जब हम अपना तो इसीलिए जो वैसे भी हैं जो ऊपर तालाब हैं जिसमें मछलियां हैं तो उसमें हम गंदगी ना रखें कि गंदगी रखने से वो मर जाएँगी तो हम न रखे उनको गंदा ना ही करें तो वो ही अच्छा है तो इस चीज़ का हमें बहोत ध्यान रखना है बहोत ही सबको ध्यान रखना है कि नहीं मछलियां मछलियां हमारी क्या हैं कोई कोई मछली जैसे कि खाते हैं या कुछ है तो क्यों क्योंकि वो जब साफ़ सफाई रखेंगे तभी वो उनको भी वो लगेगा ना ऐसे साफ़ सफाई में तो हम अपना गंदगी अगर देखते हैं कहीं तो उसको साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है ऐसे हम घर में रहते हैं तो हमें भी साफ़ सफाई की ज वैसे उनको भी ज़रूरत है साफ मानी में है तो साफ़ एकदम बढ़िया से वो भी जिएंगी या सांस लेंगी जब गंदगी हो जाएगी उसमें कचड़ा डाल देते हैं ये डाल देते हैं वो डाल देते हैं सब फेंक देते हैं ये नहीं करना है ये नहीं करना चहिए तो मछलियों को साफ सुथरा रखना है उनको भी ज़रूरत है साफ सफाई की जब हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वो ऑटोमैटिक मर ही जाएँगी हैं ना तो ऐसे हैं और उन पे बहुत मतलब उनको भी दिक्कत होती रहती है सांस लेने में या कुछ हैं तो हम नदियों का पानी जाता है जैसे कि नदी का पानी गया हमारे घर का जाता है नालों का जाता है जैसे बर्तन नहने धोने का लैट्रीन बाथरूम इस सब सब चीज़ों का जाता है उसमें तो वो उन्हें नुकसान करता है उनका मतलब मर जाती हैं वो ऐसे वो मर जाती हैं तो उनको न साफ सफाई चाहिए उनको साफ रखना है फैक्ट्री है या बहुत बड़े बड़े बड़े बड़े वो हैं तो उनका भी धंधा पानी आता रहता है न तो उनको हमें बहोत बहोत ध्यान रखना है तो इसी से हमें